उषाके कहलकै रहै पप्पा उषाके लैलए पँखा हम लेलहुँ से बहुत बढ़िआँ चलैए आओर बिजलिओ बचत हमरा बहुत बढ़िआँ भऽ रहल अइ कोनो दिक्कत नहि छै बहुत अच्छा छै बहुत चलै छै आओर बहुत नीक छै उषाके पँखा बहुत बढ़िआँ छै तीनगो पँखी छै लागल ओहिमे ओ लेलहुँ हम बाइस सओ तेइस सओ टकामे बहुत बढ़िआँ पकड़ाएल बहुत नीक अइ बहुत अच्छा चलैए हवा बहुत दैए कोना कोना हवा भऽ रहल अइ हमर घर पूरा बहुत अच्छासँ सब बैसल अइ माँ पप्पासब बहिनसब बैसल रहैए हवामे गर्मी छै बहुत